दौड़ना और इस तरह दौड़ सुबह जब हम दौड़ने के लिए निकलते हैं तो दौड़ने के साथ साथ बहुत तरह का व्यायाम होता है दौड़ने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब आप कभी दौड़ कर आते हैं तो आप देखिएगा जो आपका शरीर में एक ब्लड सरकुलेसन आपका हाय हो जाता है और शरीर में एक बहुत उर्जा आप महसूस करते हैं तो इस तरह आपका शारीरक और मानसिक दोनों रूप से आप बहुत ही आपको फयदा मिलता है और आप पूरे दिन अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं तो दौड़ना शारीरक रूप से यदि आप कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं बीमारी जब होती है किसी घर में तो घर पूरी तरह आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है उस बहुत सारे रुपया उसमें लग जाते हैं तो उस दुख से फिर उ आदमी उभर नहीं जल्दी पाता है उस उस रुपया को कर्ज को चुकाने में बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते है तो इसीलिए दौड़न सुबह का रनिंग जो होता है दौड़ना इसके लिए बहुत जरुरी होता है यदि आप नित दिन रनिंग करते हैं कम से कम आप एक किलोमीटर दो किलोमीटर भी रनिंग करते हैं तो इसके लिए इससे आपके शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है

दौड़ने में थोड़ा बहुत सावधानी भी रखना पड़ता है